भारत के सामने कई सारी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ है जिसका सामना भारत सरकार को करना पड़ता है जैसे भारत का लोकतंत्र निरक्षरता गरीबी बेरोजगारी महिलओं के खिलाफ भेद भाव जातिवाद भ्रष्ट्राचार ऐसी कई सारी चुनौतियाँ हैं इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेन्ट बेरोज़गारी है जैसे देखा जाए कि भारत में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा अधिक है लोगों को रोज़गार प्राप्त नहीं हो पाता है लोग शिक्षित होते हुए भी आपना मतलब उनको जॉब नहीं मिल पाती है ग्रेजुएट है लेकिन अपने यहाँ ग्रेजुएट होते हुए भी कमी है कहीं औधोगिक केंद्र नहीं है यहाँ पर ताकि वहाँ जॉब कर सके तो ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए ऐसी लेस सरकार कई सारी योजनाओं का लाभ भी देती है कि आप ज इससे यह लाभ उठा सके और सब और भी कई ऐसी चीज़े हैं जिससे जैसे लॉकडाउन के टाइम पर सारे औधोगिक बंद हो गये थे तो भारत सरकार ने इनको पुनः वापस मजदूरों को पुनः वापस लाकर छे औधोगिक क्षेत्र को पुनः शुरू कराया लोगों को रोज़गार मुहैया कराया खजाने को भरा भारत और ये तो निपटारे की बात हुई अभी इनके सामने चुनौतियाँ भी कई सारी हैं जैसे भारत के सामने पेय जल की समस्या पड़ती है नारी की सुरक्षा पैसा गिरता हुआ पैसा छोटे व्यापारियों का व्यापार बंद बढ़ती जनसंख्या साफ़ सफाई तो इन सब के लिए जैसे साफ सफाई है साफ़ सफाई के लिए सर क्या बोलते है कचड़े की गाड़ी आने लगी है ताकि रोड पर लोग कचड़ा न करे गाड़ी में भेजे छोटे व्यापारियों के लिए व्यापार बंद हो गया तो उसके लिए कई योजनाएँ निकाली गई जिससे ताकि लोन ले सके और अपना व्यापार दुबारा पुनः चालू कर सके और भी कई चीज़े हैं जो जैसे नारियों की सुरक्षा नारियों की सुरक्षा के लिए भी कई मतलब नियम लागू किये गये इस प्रकार इसका निपटारा किया जा रहा है और भी कई चीज़े हैं